میں تصویریں بہت زیادہ لیتی ہوں اور مجھے تصویریں لینے کا بہت زیادہ شوق ہے اور تصویروں کے ذریعے ہم اپنی یادیں جو ہوتی ہیں پرانی ہم اس کو تازہ کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ پچپن کی ہوتی ہیں اگر ہم اپنی بچپن کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہماری یادیں جو ہیں تازہ ہو سکتی ہیں اور کچھ تصویروں کے ذریعے ہمیں کچھ میسیج ملتا ہے جیسے کہ اگر ہم کسی غریب وغیرہ کی فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک میسیج ملتا ہے کہ جو ہے ہاں وہاں کے حالات کیسے ہیں وہاں کا رہن سہن کیسا ہے یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان تصویروں کے ذریعے اور ایک دفعہ میں نے بھی ایسا کچھ کیا ہے تصویروں کے ذریعے میرے گھر کی سائیٹ میں کچھ جو سڑکیں تھی وہ صحیح نہیں تھی تو میں نے ان کی تصویریں لے کر جو گورنمینٹ ہے اپنی ان کو بھیجیں تھی اور اس کے ذریعے ہمارے یہاں کی جو سڑکیں وغیرہ تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی ہیں اور تصویریں لینے میں ایک مزہ ہوتا ہے ایک اپنی عادت ہوتی ہے تصویر لینا اور اس سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں میسجیز وغیرہ بھی ملتے ہیں تصویروں کے ذریعے